मां ज्योति थी ॻाल्हायां पेई आदर्श नगर ॿ मां हा हा आदर्श नगर ॿ मां तव्हांखां असां सालनि खां खीरु वठंदा आहियूं व

त तव्हांजो खीरु इलाही पाणीअ वारो थो अचे पियो असांखे खीरु सुठो छो नथा ॾियो पिया हाणे हींअर इलाही खीरु तव्हांजो बिगड़ी वियो आहे असां असां तव्हां खां हेॾे सालनि खां वठूं था पहिरां त सुठो ॾही ॼमंदी हुई ॾुधु थींदो हुओ पर हाणे तव्हांजे खीरु मां न ॾही थी ॼमे न ॾुधु थो ठहे न मखणु थो निकिरे पियो सफ़ा पाणीअ वांगुरु ॾही थी ॼमे पेई हेॾी ॾेढ लीटर खीरु मां सुठो त थोरो थिअणो खपे न असां हेॾा पैसा था ॾियूं पिया अठहतरि रुपए ॾेढ लीटर वठूं था पिया ॿई साइड असांजा तव्हांखे ॾियूं था त पोइ असां तव्हां खां न त बंदि करे रखंदासीं खीरु वठणु तव्हां रस्ते में घरु खीरु खीरु में पाणी बाणी त कोन था मिक्स कराए अचोनि सफ़ा पाणी खीरु चाहिं बि सुठी नथी थिएव महिमान ई चवंदा आहिनि कि कंहिं खां था खीरु वठो पिया सुठो अथव ई कोन न तव्हांजे न तव्हांखे त पोइ थोरो ॾिसो सुठो ॾिजो असांखे खीरु न त पोइ असांखे बंदि करिणो पवंदो असां हेॾो इयं कयूं पिया था ॾिसूं पिया था खीरु नथो सुठो अचे पोइ महिमान बि चवनि था कहिड़ी चाहिं था पीआरो पहिरां त तव्हांजी चाहिं बि सुठी थींदी हाणे त चाहिं बि ॿारनि खे खीर ॾियूं था त ॿार बि रणियूं था कनि पीअ कोन था सघनि पिया सुठो हुजे त पर सुठो हुजे त पर असांखे वणिणो बि खपे न थिए ई कोन थो न त पोइ त सफ़ा बंदि ई करे रखंदासी असां त असां वटि आहे ॿीं डायरीअ मां वठी अचो अमूल जो खीरु वापरूं तव्हां खां न वठूं न त पोइ हा त हाणे खां असांखे सुठो खीरु ॾिजो न त पोइ असां बंदि करे रखंदासीं हा त हाणे तव्हां ध्यानु रखिजो ऐं न त पोइ पैसा हाणे मां कटे ॾींदीमांव जो हाणे आवते महीने ते तव्हां सुठो न ॾिनो अथव न खीरु त पोइ मां पैसा कपे ॾींदीमांव हा त हाणे ध्यानु रखिजो हलो पोइ ॾिसंदमि आवते महीने में त पोइ मां बंदि करे छॾंदीमांव हा भले हलो रखा